ऑनलाइन बच्चाकेँ पढ़ाना चाही आब जे बच्चा नहि जा सकलै बाहर पढ़य लेल ओकरा ऑनोलाइन पढ़ पढ़ै छी हम ऑनलाइनपर कोचिङ्ग मिलै छै ऑनलाइनपर बच्चा कहीँ पढ़ै नहि छै ऑनलाइन नेटके जमाना छै आज काल्हि आब लोक बच्चा विद्यार्थी लड़कीसभ कतय जेतै एहि लए कऽ लोक नेटेसँ यूज करै छै नेटपर यूज कए कऽ आरामसँ नेटसँ पढ़नाइ पढ़ाइ करै छै आ इसकुलमे तऽ अपन किछु लोक बच्चाकेँ पढ़यते छै लेकिन नेट इन्टरनेटसँ भी बच्चा पढ़ि रहल छै ऑनलाइन भी आइ काल्हि शिक्षामे कोनो दिक्कत नहि छै सभ आदमी ऑनलाइन कोचिङ्ग करै छै तऽ नीके लागै छै ऑनलाइन कोचिङ्ग करना चाही ऑनलाइन कोचिङ्ग जे बच्चा इसकुल नहि जा सकै छै आइ काल्हि ऑनलाइन शिक्षा मिललैए सुविधा भेटलैए बड्ड नीक छै ई सुविधा ऑनलाइन सभ आदमी करै छै ऑनलाइन करि कऽ पढ़ै छै इएह तरक्की होइ छै ऑनलाइन पढ़यसँ ताहि लेल बाद यहाँ पढ़ै छै सभ आदमी